इस्कूल में मेरा मनपसंद विषय था मैथिली मैथिली पढ़ने में भी आनंद आता है सुनने में भी आनंद आता है बोलने में भी अच्छा लगता है जितना मैथिली भाषा बोलने में अच्छा लगता है उतना हिंदी नहीं उनता इंग्लिश नहीं इसीलिए हमको मैथिली ज़्यादा प्रेम रहा मैथिली से किताब था उसमें खटर काका का कहानी था खटर काका का कहानी हम लोग पढ़ते थे खटर काका खटर काका को एक रोज निमंत्रण देने के लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रामू काका रामू काका खटर काका को निमंत्रण देने के लिए आए खटर काका बैगन की बारी में बैगन कमा रहे थे हिंदी विषय की की यह कहानी है बैगन कमा रहे थे तो रामू काका बैगन की बारी में टपने लगे जैसे ही पांव रखे तो खटर काका कहते हैं जो इधर से मत आओ क्यों वैसे तो कहे तो वो मैथिली में लेकिन हम हिंदी में हिंदी में ही बोल रहे हैं खटर काका कहे इधर से मत आओ तो रामू काका कहे क्यों काका क्या बात है इधर से मैं क्यों नहीं आऊँ आपको निमंत्रण है हमारे यहाँ से रात का कहा जी किसी चीज का निमंत्रण है जी तो आज हमारे घर में बउआ का वर्षगाँठ है इसलिए आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं चूड़ा दही का निमंत्रण है स्वीकार कीजिए तब खटर काका बोले तब बउआ सीधे चले आओ दू चार ठो पेड़ टूटेगा ही तो टूटेगा कोई दिक्कत नहीं है नज़दीक में आकर के बोलो सही बात समझा करके बोलो यही बात है खटर काका कि नज़दीक जब रामू काका आए कहे रामू काका जे खटर काका आपको आज रात का निमंत्रण है हमारे यहाँ बउवा का वर्षगाँठ है उसी में आज हम भोज कर रहे हैं आप सपरिवार हमारे यहाँ आकर के इस निमंत्रण में भाग लें और निमंत्रण खाए और बउआ को आशीर्वाद दें